हा जवानीअ में में हू इहा हिकिड़ी कोशिशि कई हुई साम्हूं हिक लाइव मॉडल खे रखी करे हुनजे हूब हू ड्रॉइंग कढण जी कोशिशि कई हुई हू हिकु तमामु अनुभव आज़मूदो हुओ ऐं बेहद मूंखे ख़ुशी थी छाकाणि त ड्राइंग तयार करण खां पोइ सभिनी हुन ड्रॉइंग जी तारीफ़ कई हुई हुन में ख़ासि हेॾी मुश्किलातूं कोन्हनि पर जंहिं मॉडल खे साम्हूं असीं विहारियूं था हुन मॉडल लाइ असां वधीक तकलीफ़ असां खां वधीक मुश्किल हूंदी आहे छोजो हुनखे स्टील फ़ोटोग्राफीअ लाइ हिकु ई पोज़ में काफ़ी टाइम ताईं हिकु हंधु हिकु तरीक़े सां ई इस्थीर जंहिंखे चइबो आहे स्टील रहिणो पवंदो आहे बसि उहा ॻाल्हि आहे बाक़ी ड्रॉइंग कढण में त कुझु ख़ासि हेॾी मुश्किलात कोन ईंदी आहे जय झूलेलाल